पाँच संख्याएँ हैं एक लाख पाँच हज़ार तीन सौ ईक्कीस तीन लाख दो हज़ार चार सौ बावन छः लाख तीन हज़ार दो सौ बत्तीस सात लाख पाँच हज़ार तीन सौ बयालीस आठ लाख तैंतालिस हज़ार पाँच सौ ग्यारह